میرے علاقے میں جو نیا کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے وہ ہے ریسٹورنٹ کا کیوں کہ آج کل جتنا لوگ فوڈی ہو رہے ہیں جتنا کھانے والے ہو رہے ہیں اچھا کھانا چاہیے لوگوں کو تو وہ کاروبار ایک طریقے سے بہت اچھا رہے گا ایک تو اسے یہ رہے گا کہ آپ کا جو کھانا بنانے کا شوق ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا دوسرا آپ کا اس سے ارننگ ہو جائے گی لوگوں کا پیٹ بھرے گا لوگ خوش رہیں گے اور اگر آپ کی ارننگ ہو جاتی ہے تو اس کے پاس تھوڑا بہت کھانا بچتا ہے وہ لوگوں میں تھوڑا سا ڈسٹریبیوٹ کر دیتے جیسے لوگوں کی دعائیں ملیں غریبوں کا پیٹ بھرے ہاں کھانا بنانے کا جو ایک پیشن ہوتا ہے جو کھانا بنانے کا پیشن ہوتا ہے وہ اکثر وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور جو واقع میں کچھ کرنا چاہتا ہے اور دوسرا جو میں کام کرنا چاہتی ہوں وہ ہے جویلری کا کیوں کہ آج کل جویلری کا کام بہت اچھا چل رہا ہے مطلب لڑکیاں ہیں وہ بہت زیادہ ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ جویلریز پہننا پسند کرتی ہیں اور الگ الگ طریقے سے جویلیریز پہننا پسند کرتی شادیوں میں جا کے ان کو ایکسپورٹ کرتی ہیں ڈیلی بیسس کے لیے ان کو جویلریز چاہیے تو میں جویلریز کا بھی بجنیس کرنا چاہوں گی کیوں کہ اس سے ارننگ بہت اچھی ہوتی ہے